नमस्ते मैम जी बताइए बताइए मैम क्या सेवा कर सकते हैं आप के लिए कहाँ जाना है आपको जी जी मैम बिल्कुल मैम हमारी जो है ट्रैवल कि जो है गाड़ियाँ चलती है आपको जी पहुँचा देंगे बताइए जस्ट बस से जाना चाहेंगी कि या कार से जाना चाहेंगी जी वह वही हमारा जो है टूर बनता है लगभग पंद्रह दिन का बनता है जी अगर आपको बस से जाना होगा कि बस का किराया जो है लगभग पंद्रह हज़ार रुपये है आपको खाना भी मिलेगा आपको जी वह अगर बस से आप जाना चाहेंगी क्योंकि उसका अयोध्या अयोध्या से इलाहाबाद होते हुए संगम संगम से गोरखपुर होते हुए आपको काठमांडू नेपाल लिया जाएगा पशुपति महाराज फिर वहाँ से वापस होते हुए जो है आपको हर जगह घुमाते हुए फिर जाया जाएगा अगर आपको कार से जाना होगा तो आप जहाँ भी जाना चाहेंगी आप जा सकती हैं अगर बस से जाना होगा तो बस जो है जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा बनी है वहीं वहीं जाएगा तो मैम जी अगर एक पैसेंजर पर मैम अगर आप अकेली जाएँगी तो पंद्रह हज़ार लेंगे इसमें आपका खाने पीने का अलग चार्ज रहेगा यह बस आपका जो है ट्रैव्हलिंग ख़र्चा है किराया ख़र्चा है पंद्रह हज़ार नाश्ता पानी खाना पीना आपका रहेगा सब अगर खाना पीना भी अगर आपको चाहिए तो उसका जो है कि चालीस हज़ार रुपये किराया है अगर बस आप को भाड़ा देना है तो उसका तीस हज़ार लग पंद्रह हज़ार लगेगा मैम जी मैम वही पाँच दस शाम बीस तारीख़ को जो है जा रही है बस हमारी जी वही आप आ जाइएगा जी वाराणसी आ जाइएगा जी वही वाराणसी आप जो है आ जाइएगा शाम पाँच बजे तक आ जाएँगी फिर वहाँ से वही सात उत बजे रात को निकलेगी वहाँ से आपको आए अयोध्या दर्शन कराते हुए इलाहाबाद होते हुए आपको ले जा ले जाया जाएगा गोरखपुर वहाँ भी दर्शन गोरखनाथ कराते हुए काठमांडू जाएगी नेपाल पशुपति महाराज फिर वहाँ से दर्शन वर्शन कराते हुए रुक के खाना पीना खाते हुए फिर वहाँ से आया जाएगा संगम उंगम फिर उससे नहवा धूलवा कर आप लोगों को फिर वही एस मैम अगर कोई और भी साथ में अगर जाना चाहता है तो आप उन्हें भी ले लीजिएगा जो भी हमारे पास सुविधाएँ रहेंगी जी जी ठीक है कोई बात नहीं मैम तो जितने भी लोग है कोई दिक़्क़त नहीं है हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत जी मैम बिल्कुल समय से आ जाएगा आप हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत पर्याप्त है बहुत लोग जा सकते हैं ट्रैवलिंग का हमारा काम चलता है यह हमारा मेन उद्देश्य यही है तीर्थ यात्रा कराना यात्रियों को अपने जी आप कहीं भी जाना होगा आप हम से संपर्क करिएगा हम हर जगह के लिए ट्रैवलिंग देते हैं ठीक है मैम ठीक है मैम धन्यवाद